नमस्ते रूम लेना है अच्छा अच्छा वो दो रूम रहेगा लैट्रिंग उसमें रहेगा किचन रहेगा पानी की सुविधा रहेगी सब कोई व्यवसस्था अच्छे से पंखा भी रहेगा बिजली बत्ती कितना किराया है पंद्रह हज़ार

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा किराना किराया देगा सर उसमें उसमें कम करिए किराया कम करिए दस हज़ार में दे दो पूछ लेगी बताएगी दस दस हज़ार में हमको परवरेगा दस हज़ार में दे दो सब व्यवस्था अच्छे से अच्छे से सब व्यवस्था उम्मा रहे हाँ हाँ वह भी वह हमको चाहता है हाँ वह भी है मेरे को कैसे है कि परिवार है पूछिए पूछिए पूछिए बताए दिए हमको बहुत ज़रूरी है कमरा लेने का हमको बहुत ज़रूरी है

खाना ऊना सब अच्छे से खाने ऊने की व्यवस्था सब अच्छे से हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक कोई भी चाहता है हमको चलिए खाने में सब कोई चाहते हैं दाल है चावल है सब्ज़ी है रोटी है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक वह भी वह भी चाहते वह भी हमें वैसी भी चाहते है सुविधा पूछिए देख लीजिए देख लीजिए जी जी नमस्कार